ہندوستان کی سرکاری زبانوں میں ہندی اور انگریزی شامل ہیں آئین ہند کے مطابق ہندی کو دیوناگری رسم الخط میں مرکزی سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے جب کہ انگریزی کو بھی سرکاری کام کاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن صوبائی طور پر دوسری زبانوں کو بھی سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے جیسے ہمارے بہار میں اور یو پی میں بھی اردو زبان کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے اسی طرح دوسرے صوبوں میں دوسری مقامی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہندوستان میں تسلیم شدہ زبانیں بھی ہیں جنہیں بائیس ریاستی سطح پر سرکاری زبان کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے یہ زبانیں ہیں گجراتی بنگالی کشمیری ہندی پنجابی مراٹھی سنسکرت تیلگو تمل سندھی یہ تمام زبانیں اردو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اور کئی ریاستیں اپنی علاقائی زبان کو بھی سرکاری زبان کے طور پر اپنایا ہے ہندوستان میں سرکاری زبانوں کے علاوہ بھی کئی علاقائی اور غیر سرکاری زبانیں عام بول چال میں استعمال ہوتی ہیں ملک کے لسانی تنوع کے بعض مختلف ریاستوں اور علاقوں میں متعدد زبانیں بولی جاتی ہیں یہاں کچھ عام طور پر بولی جانے والی زبانوں کی فہرست دی گئی ہے یہ زبانیں ہندوستان کے لسانی اور ثقافتی تفاقتی تنوع کی عکاس ہے اور بہت سی زبانوں کی جڑیں قدیم ہندوستانی تاریخ اور ادب میں ملتی ہیں